हा असांजे अड़ोस पड़ोस में अहिड़ा थोरा घर आहिनि जिन खे जानकारी आहे जेके ॿाहिरि आयल माण्हुनि लाइ पर्यटन लाइ सुविधा ॾींदा आहिनि हिते जे असांजे जूनागढ़ सांस्कृति शहर आहे ऐं हिते एतिहासिक जॻहियूं आहिनि दामादूर कुंड उपर कोट गिरनार अशोक शीला लेक नवाब कचहरी नर्सी मेहता जो चेहरो अहिड़ा अलाई जॻहियूं आहिनि हिन लाइ अलॻि अलॻि शहर मां परदेसी पर्यटन ईंदा आहिनि असांजे पड़ोसनि में अहिड़ा अलाई घर आहिनि जेका धरमशाला जो कम कंदा आहिनि पर्यटन खे हिक राति सुम्हण जी सुम्हण जी ऐं रोटी पाणीअ जी बि सुविधा ॾींदा आहिनि